जी बोलिए जी मछली भी मिलती है यहाँ पर जी मछली तो आपको चलानी मछली न लेना है या लोकल मछली जी उसमें आपको गोल्डन हो जाएगा रोहू हो जाएगा गोल्डेन तीन सौ रुपये के जी है और यही रोहु दो सौ रुपये के जी है जी उसमें दस पाँच ही कम हो पाएगा उसके अलावा ज़्यादा कम नहीं कर पाएँगे जी आपको कम में चाहिए तो आप यह चलानी मछली ले लीजिए जी हो जाएगा अगर रेट कम करवाना चाहते हैं तो चलानी मछली ले लीजिए वह आपको दो सौ रुपये ही के जी में मिल जाएगा वह दो सौ रुपये के जी पड़ेगा आपको कितनी मछली चाहिए ओ शादी विवाह के लिए चाहिए हँ तो उसमें कम हो जाएगा कब चाहिए आपको किस किस तारीख को ओ मतलब कोई एक डेट होगा न कल या मतलब कल सुबह में या शाम में ऐसे बताइए अच्छा हो जाएगा आपको बोल दिए न अढ़ाई सौ रुपया बोले हैं दो सौ रुपया लगा देंगे के जी कल कल नहीं हो पाएगा कल मार्केट जाना है वहाँ से मछली लाने के लिए जी आपको किस कैसी प्रकार की मछली चाहिए सस्ता मछली भी हमारे पास है जी तो कौन से मछली चाहिए वह तो बात दीजिए न ठीक है तो मिल जाएगा आपको कल शाम तक मिल जाएगा उस आप अपना पता बता दीजिएगा ठीक है और आपको उस पते पर कल शाम को मछली पहुँच जाएगी लेकिन रेट वही लगेगा दो सौ रुपये के जी समझे नहीं नहीं एकदम परफेक्ट इसका माप है इसमें कोई कहने वाली कोई बात नहीं है इसमें कोई समस्या नहीं होगी आपको वज़न में नहीं नहीं इसमें आपको बोले सो शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा